इस्मार्टर टेकनोलोजीस की निधिक्षक मेथयू मारगेट्स ने बुज़ुर्गों और कमज़ोर समूह की सुरक्षा में तकनीक की उपयोग की जाँच की चौथी औद्योगिक क्रांति निसञ्चालन को समेकित और सुव्यवस्थित करके कई लोगों को व्यवसाय कर ने के तरीक़े में सुधार किया है अब हमें यह समझने लगें हैं कि हमारे घर और कार्य स्थल के लिए भी कितना फायदेमंद है लेकिन दैनिक जीवन में सिर्फ एक सहायक चीज़ों से ज़्यादा इस्मार्टर तकनीक सुरक्षा वह में सुधार करके बुज़ुर्गों और अन्य कमज़ोर समूह के लिए पर्यावरण में काफी सुधार कर सकती है पिछले कुछ वर्षों में इस्मार्टर औद्योगिक के नवाचार में बहुत अधिक विकास हुआ है इतना अद्धीक कि सभी शब्दावली को समझ पाना कठिन हो गया है डिजिटल ट्विन कृतयोगिक पूरी घर में सेन्सर का उपयोग करके डिजिटल जुडुवा की भौतिक वस्तु के बारे में वास्तविक समय का डेटा एकत्र कर सकते हैं और फिर भविष्य में सुधार के लिए प्रदर्शियों को परीक्षण करने करने के तरिक़े के रूप में आभासी डूप्लकैट बना सकते हैं बेलडिङ प्रबंधों के टी डिजिटल जुड़वा बुज़ुर्गों और कमज़ोर नागरिकों के लिए ये संभाबित सुरक्षा ख़तरों की पहचान करने और उनपर करवाई करने पर मदद कर सकते हैं साइबर सरक्षा ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है जिसका मतलब है कि अब बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यक्तिगत डेटा उपलब्ध है इनबिल्टे साइबर सिक्युरिटी इस मूल्य जानकारी को बाहर हम लोगों से बचाएगी जो बुज़ुर्ग समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अक्सर क्रूर धोकेवाज़ी के निशाने पर होते हैं डेटा मोनटेरींग सॉफ्टवेयर सेन्सर तकनीक के ज़रिए घर आगर डेटा एकत्र करना बढ़िया है लेकिन इसका विश्लेषण करके उसी चीज़ों में बदलाना होगा जिससे आप समझ सकें डेटा मोनटेरींग सॉफ्टवेयर यही काम करेगा साथ ही आपको रियल टाइम एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल में आसान डैस्बोर्ड विधि भी देगा